जशें आमीं सगळे जाणात कोंकणी भास आपणाली एक खाशेली वळख निर्माण करपाक सोद सोदता आनी ती वळख जाताय बी वाडते ते दुसऱ्या देशांत सुद्दां कोंकणी लोक एक भास कशी आवडूंक लागल्या गोंयात जितलेय पर्यटक येवपी कोंकणी उलयतात काय जाग्यांची कोंकणींत नांवां वापरतात म्हाका खूब खोस भोगता ते आपल्याक मनासून करतात कोंकणी भास म्हणजे एक भास एक तिचो निजाचो इतिहास लागिल्लो आसा ही गोंयची पोन्नी मायभास कदंबा कुटुंबांतल्यान एक एक तरेची अशी भास जी खूब पयल्या काळांसून

जितलें कोंकणीन घडटा कार्यावळी आसूं नाजाल्यार तियात्र कसलेय खेळ हे सगळे कोंकणींत उलोवप जाता तुमका सगळयांक खबर आसा की कोंकणी ही गोंयची मायभास आनी सगळ्याक सरकारी ऑफीस आसूं नाजाल्यार काही तरेच्यो गरज सगळेंच सगळ्यांचें पयलीं कोंकणींत बरयतात